बिहार मे देखै छी जे मनोरञ्जन के पारम्परिक तरीका बाकी सब राज्य से भिन्न होइ छै आ अलग अलग देख रहल छी जेना संगीते मे देख लिअ नृत्ये मे देख लिअ रंगमंच मे सिनेमा सबके अलग अलग पारम्परिक तरीका अछि चौकी तोड़ पटक बनी जेना नृत्य मे राखि लीअ आओर सिनेमा मे राखि लिअ मैथिल सिनेमा सब निकलि रहल अछि संगीत मे अहाँ मैथिली संगीत के राखि लीअ आइ काल्हि मैथिली संगीत बहुत प्रचलन मे अछि